हर व्यक्ति के जीवन में खेल का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खेलों के माध्यम से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं और खेलों के माध्यम से हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं क्योंकि खेल में एक पूरी टीम होती है और टीम भावना से हम उसको खेलते हैं तो हमें अपने खिलाड़ियों के साथ अपनत्व सा महसूस होता है वे हम उनके साथ अपने निजी ज़िंदगी के दु ख सुख को शेयर कर सकते हैं और उनका निदान के लिए हमारे जो साथी हैं उनसे हमें निदान के लिए सहयोग भी मिल सकता है इसलिए खेलों से व्यक्ति अपने मानसिक विकास कर सकता है अपना शारीरिक विकास कर सकता है इसलिए खेलों का होना बहुत ज़रूरी है